खेत्ती बाड़ी दे बारे च ऐग्रीकल्चर दे बारे चे ते में इयै आखगी जियां पैह्लें साढ़ा पराने लोग हे परानें किसान होंदे हे बौह्त गै बड़ा मेह्नत करदे हे इन्नी मेह्नत करदे हे कि ओह् बज़ारू चीज़ां खाना पसंद गै नेंई हे करदे खाद अपनैैं करनी केंई बारी अपनीं खाद ओह् आप्पूं गै बनाई लैंदे हे ते उसा पाना टाईम सिर पानी देनां पूरी मेह्नत करनी गोह्ड्डी करनीं टाईम टू टाईम सब कुश करनें लेकिन अज्ज कल में दिक्खा नी जनरेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् खेत्ती बॉड़ी आह्लै पास्सै इंट्रस्ट नेंई ऐ बच्चें दा में ते चाह्नी आं बच्चें गी इस पास्से जाना चाही दा जियां घर च थोह्ड़ा हारी बी जगाह् मिली जाए अग्गैं कोई बरांडा मिली जंदा बेह्ड़ा मिली जंदा कोई खुल्ली जगाह् लब्भी जंदी ऐ ते जमीन जेह्ड़ी खेचत्ती बॉड़ी आह्ली होऐ उनैं जरूर कुश ना कुश लाना चाही दा अज्ज कल जियां मोदी जी न उनैं ऐग्रीकल्चर बिच्च ते बड़ा प्रोत्साह्न दित्ता ऐ किसानें आस्तै कोेंई स्कीमां चलाईयां न केंई तरां दे बीज़ चली पे न केंई टैकनॉजी केंई टूल्स नमें नमें चीज़ां आई गेदियां जियां के तुस नमीं नमीं चीज़ां लगाओ ते नमीं ओह्दी टैकनीकस दस्सी दियां कि एह् करनैं कन्नै तुंदा सेफ होई सकदा ऐ ऐग्रीकल्चर जियां पैह्लैं देस्सी टमाटर होंदे गहे अज्ज कल ओह् दिक्खने गी नी लब्भदे देस्सी टमाटर अच्छा जादा देर अस सब्जी बी नी रक्खी सकदे मतलव जादा देर ऐसे ऐसे खाध पाई ओड़दे जादा पाई ओड़दे जेह्दी बज़ा कन्नैं सब्जियां बिल्कुल बी नी चलादियां जियां तुंदा टाईम होंदा जियां पैह्लें कुत्थें लोकें कोल फ्रिज्ज होंदे हे कुश बी नी होंदा हा ओह् अपनां समान इक शिक्कू होंदे हे ओह्दे बिच्च सब्जियां लेानियैां खेत्तैं चा कड्डी कड्डियै लेआनियां ते ओह्दै च रक्खी ओड़नियां किन्नैं किन्नैं दिनैं तक ओह् पेई रौह्नियां ते ओह् खराब बी नेंई हियां होंदियां अज्ज कल तुस दिक्खो अज्ज कल चीज़ तुस अज्ज लेआओ ते कल टमाटर बी गली जंदे सड़ी जंदे सब्जी तुस दिक्खो ते ओह्बी नेंई रौह्दी जियां मतलव फ्रैश लग्गे ऐग्रीकल्चर आह्ले पास्से बी मिगी लगदा कि असैं अपनां पूरा सैह्योग देनां चाही दा बच्चें गी शोटें मतलव जेह्ड़े बच्चे न अज्ज कल नौकरियां ते मिगा लगदा नी ऐ नौकरियां सारें गी मिली जान

उत्थें अवेलेवल उंदे कोल हैन कम्म करी सकदे अच्छी खेत्ती बाड़ी अच्चा ऐग्रीकल्चर अच्छी चीज़ां प्रोडयूस करी सकदे न जेह्दे कन्नैं बैनिफिट होऐ दूसरें गी मतलव अच्छी ऐग्रीकल्चर करी सकदे न पर ओह् चीज़ां ओह् बच्चे नमीं जेह्ड़ी जनरेशन उस चीज़ गगा प्रैफर नी करा दी ऐ मेरी ते इयो सिज़ैशन ऐ कि बच्चें गी अगर नौकरियें पास्से अगर नेंई मिला दियां ते जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां उंदे घरें च जमीनां न उस पास्सै ध्यान देन पढ़न जेह्ड़ी जेह्ड़ी स्कीमस आई दियां न उनेंगी दिक्खन नमें तरां तदे बीज़ आए दे ओह् लान पानी टाईम टू टाईम पेड़ उगान मते पेड़ लगाए दे होन ते अज्ज कल तुसेंगी शुद्ध हवा मिली सकदी तुस पेड़ कट्टी देगे ते तोआड़ा जीबन जेह्ड़ा व्यर्थ ऐ पेड़ें दे बगैर ते तोआढ़ी जिंदगी गै कक्ख नी ऐ पेड़ लग्गे दे होगन ते तुसेंगी स्वच्छ हवा आखदे पीपल दा पेड़ जेह्ड़ा आकसीज़न बड़ी छोड़दा ते उऐ पेड़ लाई लैनें चाही दे जेह्ड़े मतलव तुसेंगी इक शुद्ध हवा देन पैह्लें ग्राएं चे दिक्खो तुस जिसलै उत्थें जंदे ओ चराहे दे बार हर इक चराहे दे बाद गोल पेड़ होंदा हा ओह्दे इर्ग गिर्द ना लोग बैठियै अपनियां गेमस कुश बी खेलदे हे कुश बी करदे हे कट्ठे होईयै मिलदे हे और उस पेट दे थल्ले बेहियै गप्प शप्प चलदी ही लेकिन ओह् चीज़ां अज्ज कल रेहदियां गै नी ओह् कल्चर गै नी रेह्दा ना पेड़ रेह् ना कट्ठे बैठनें दा कल्चर रेहा हून सब अपनें अपनें अन्दरें च गै बैठे दे कोई उस पास्से गी नेंई ध्यान ते में चाह्नी आं कि इस ऐग्रीकल्चर आह्ले पास्से जियां नमें नमें मतलव साह्नू मते मते न पेड़ लगानें चाही दे जेह्दे कन्नैं एह् होग साढ़ा बाताबरन साढ़ा शुध्द होग और अज्ज कल जियां गलोवल बार्मिंग बड़ी होआ दी केह् कारन ऐ इयो बज़ाह् ऐ असें जेह्ड़े जिन्नें बी पेड़ हे काफी जादा कटवाई ओड़े न जेह्दा बज़ाह् कन्नैं जेह्ड़े प्रदेश ठंडे बी हे ओह् बी हून गर्म गर्म इलाके च बदली गेदे न क्योंकि उंदे च बी इक चेंज़ आई गेदी ऐ प्राकृतिक जेह्ड़ियां चीज़ां न जेह्ड़ियां चीज़ां असेंगी ठंडक दिंदियां ओह् चीज़ां मिगी लगदा असैं कट्टनियां नी चाही दियां नै ऐज़ इट इज़ रौह्नियां चाही दियां नै उंदी असैं सुरक्षा करनी चाही दी ऐ अगर अस एह्दी सुरक्षा नेंई करगे ते एह् चीज़ां सुरक्षित बी नी रौंह्दियां न उदी टाईम टू टाईम देख भाल करो टाईम टू टाईम पानी देओ उनेंगी गोड्डी करो जेह्दे च लगदा ऐ कि एह् चीज़ होनीं चाही दी ते ओह् जरूर मेह्नत करनीं चाही दी बच्चें गी बड्डें गी जेह्ड़े बी ऐग्रीकल्चर कन्नैं जुड़े दे न जिन्नें बी न प्हाड़े च दिक्खो तुस मक्की दा आटा लांदे न लोग मक्की लांदे न बड़ा कुश लांदे न ते फिर ओह् किन्नी मैह्नत करदे न केंई बारी बरखा इयां बे टैमा होई जंदी ते नुकसान बी होईजंदा किसानें दा है तो बड़ी मैह्नत ऐ अस आखनें ते हैं पर बड़ी मैह्नत दा कार्य ऐ कि के एह् ते ईश्वर दे हत्थ ऐ सारा किश केह्ड़े बेल्ले केह् बर्खा आई जानी ते केह् चीज़ां फसलां चली जंदियां न लेकिन हून बड़ी टैकनॉलजी बड़ा टैकनीकस बी आई गेदियां न तुस अपनीं अपनीं चीज़ें गी कियां कियां बचाई सकदे ओ कियां सेफ करी सकदे ओ ओह् टैकनॉलजी बी हून आई गेदी ऐ असेंगी एह् चीज़ां बी सिक्खनियां चीही दियां और ऐग्रीकल्चर गी अडाप्ट करनां चाही दा और शोटे जेह्ड़े बच्चे घरें च जंग जनरेशन ऐ उनेंगी इस पास्से अपना रुझान इनें बच्चें गी मोटिवेट करनां चाही दा कि तुस इस पास्सै अपनां ध्यान देओ और तुस और तुस इस कार्य च पवो नमें नमें टूल चली पेदे न इंदे बाकरे च जीनो केह् चीज़ ऐ असैं कियां इंदा इस्तेमाल करनां ऐ हैना उस चीज़ गी य़ूज करो और कियां सेफ करनां ऐ पौधें गी अपनी फसल गी कियां बचाना ऐ कीड़ें कोलों ऐग्रीकल्चर च कीड़े झट्ट लग्गी पौंदे ओह्दा शिड़काव बी जादा नी करनां दवाईयें दा जेह्दी बज़ा कन्नैं साढ़ी सब्जियें च दवाईयां जान ते साह्नू कोई नुकसान होए हर चज़ सोची समझियै खेती बॉड़ी गी उनैं सेफ करनां चाही दा ऐ बचाना चाही दा ऐ और में ते इयो चाह्नीं आं कि नमें बच्चें दा पूरा पूरा ध्यान होनां चाही दा एह्दे बारे च उनेंगी जानने दी जागरुकता बी होनीं चाही दी कि अस कियां कियां अपनें देश च कियां कियां तरक्की करी सकने आं लेआई सकने आं ऐग्रीकल्चर दे जरिये अस कियां कियां अपनी तरक्की करी सकने आं जियां जिस लाह्के च जेह्ड़ी जेह्ड़ा भूमी ऐ जियां जियां भूमी होए उआं उआं उत्थें उगानां चाही दा जियां केंई जगां होंदियां जित्थें फ्रूट नी लगदे केंई जगां होंदियां जित्थें सेब नी लगदे ओह् सारा जियां किस चाल्ली दी मिट्टी ऐ एह् साढ़ी उपजाऊ जमीन ऐ एह् सारा पूरा चैक करियै इयां नी जेह्ड़ा आया बीऽ ओह् करी ओड़ेआ ओह् नेंई ओह् सूझ बूझ कन्नैं ऐग्रीकल्चर दा कार्य करनां चाही दा अगर ओह् चीज़ सूझ बूझ नी रखगन बच्चे ते फिर ओह् चीज़दी ऐग्रीकल्चर दी तरक्की नी होई सकदी उनेंगी ते लगदा ऐ बच्चें गी सब दिक्खनां चाही दा साढ़ी किस टाईप दी जमीन ऐ बंज्जर ऐ उपजाऊ जमीन ऐ कनेही मिट्टी ऐ किन्नां पानी इसी चाही दा किन्ना पानी इसी देनां ऐ जियां बौल्लियां कोल कोल नै कियां उसी ओह्दे कन्नैं जोड़नां ऐ ते फिर जियां जियां पानी जिन्नां जिन्ना जरूरत ऐ उन्ना उन्ना देईयै अपनी चीज़ें गी ओह् अपनें लाह्के च जेह्ड़ा जेह्ड़ा कुश लगदा ऐ ओह् लान ते ओह्दा मैह्नत करन ते फिर उसी उसी प्रोडयूस करी सकदे न क्योंकि नौकरियें दे ते इन्नें चांसिस नेंई न अपनी जेह्ड़ा भूमी ऐ उसी ते कम से कम कुश करो उसच ते मैह्नत करो ते अपनें देशगी बचाओ नमें नमें पौधे लगाओ जगां जगां पेड़ दा ते अज्ज कल बौह्त फायदा पर्यवरन दे बारे च अज्ज कल हर जगाह् जगाह् लिखे दा होंदा पेड़ मत काटो उस्सै बज़ाह् कन्नैं ाखदे न तुस पेड़ कट्टी ओड़ग् उसदा जेह्ड़ा लाह्का ऐ ओह् गर्म होंदा ऐ जियां तुस इक जगाह् जाओ उत्थें पेड़ गै पेड़ उंदै चै लंगदैं तुसें अपनैं आप च ठंडक मैह्सूस होंदी तुस आखदे आहा हा मज़ा आईया ते ठंडी हवा पेड़ें दी तुसेंगी मैह्सूस होंदी लेकिन जिसलै तुस कुश पेड़ नी होए कुश ग्रीनरी नी होए ते बच्चा बच्चा जांदे सड़क च गर्म लगदा ऐ ते ओह् में चीज़ आक्खनां चाह्नी आं कि पेड़ उगाओ ते ऐग्रीकल्चर आह्ले पास्से ध्यान देओ जगाह् जगाह् जित्थें रिकवीऊरमैंट ऐ उत्थें उत्थें लाओ और अपनें देश गा बटाओ मेरी ते इयो गुज़ारिश ऐ